हमरा दरभङ्गा जेबाक अछि आओर ई जाम देखिके लगैए जे बहुत देरी लागत की हम समयपर पहुँचि सकब या दोसर कोनो एहन रास्ता अछि जाहिसँ हम समयपर पहुँचि सकि दस बजे तक हमरा पहुँचबाक छलै